جہاں تک سینٹرل دہلی کی آب و ہوا کا تعلق ہے تو یہاں کی آب و ہوا اور یہاں کا موسم تو ہمیشہ بدلتا رہتا ہے نومبر دسمبر وغیرہ میں تو اتنی زیادہ سردی پڑتی ہیں کہ بس حالت ہی خراب ہو جاتی ہے وہی جب بات مئی اور جون کی گرمیوں جائے تو ایسا لگتا ہے کہ بدن پر کوئی کپڑا نہ ہو کیوں کہ گرمی اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے کہ وہ دن کاٹے کاٹنے نہیں کاٹ نہیں کٹتے ہیں اور جب بارش کا زمانہ آتا ہے تو اتنی زیادہ بارش ہوتی ہے کہ یہاں کے نالے یہاں کی ندی سب بھر جاتے ہیں اور کبھی کبھی سڑکوں پر بھی پانی نکل کر بہنے لگتا ہے